हम एकबेर हमरा जे बचबा छलै बच्चा रहऽ दिऔ जे तीन महिनाके छलै ओकरा रहऽ दिऔ जे पेट खराब हो गेलै बहुत बचबाके सभ केओ यहाँ गामके गाममे जाइके डॉकटरसे देखेलिए ओहिसे नहि सही भेलै सभ केओ कहलखिन लोकसभ जे अँए एकरा लै जाउ समस्तीपुर समस्तीपुरमे पी के दास बच्चाके हकमे बढ़िआँ डॉक्टर छै पी के दाससे देखला देबै लऽ गेलिए गेलहुँ इहाँ से टेम्पू कएलहुँ टेम्पूपर कऽ के तऽ गेलहुँ समस्तीपुर समस्तीपुर पी के दास डॉकटरके इहाँ गेलहुँ देखलाके बाद देखलनि डॉकटर साहेब दवा लिखलखिन बच्चाके दवा देलाके बाद कहलिए डॉकटर साहेब फेर अबैके छै कहलकै जाउ दवाइ जो बच्चाके बच्चाके नहि आनबै जँ बच्चाके कि पोजिशन रहतै ओ आबिकऽ रिपोर्ट हमरा देब ठीक छै तीन दिन बच्चाके दवाइ खुएलिए कोनो सुधार नहि भेलै फेर जाकऽ डॉकटर साहेबके कहलिअनि कहलकै कि हालत यऽ बच्चाके यौ डॉकटर साहेब दवा जे अहाँ देलिए ने से बच्चाके सुधार नहि छै नहि सुधार यऽ तऽ नहि ई दवा बन्द कऽ दिअ ई दवा चालू करू कहलिए ठीक छै फेर ओ दवा दोसर दऽ देलखिन फेर अएलिए फेर दुइ दिन दवाइ खुएलिए नहि सुधार भेलै फेर गेल जाइ छी हम कहलिअनि डाक डॉकटर साहेब कहलनि कि हालत यऽ बच्चाके कहलकै यौ ई दवा केलिए से नहि सुधार भेलै तऽ नहि अच्छा ई दवाइ बन्द कऽ दिऔ आओर ई करिऔ कहलखिन जे डॉकटर साहेब जे कि होइए बच्चाके कहलिए यौ हुनका पेट खराब छै बच्चाके इएह दिक्कत तऽ कहलकै अच्छा दूध ओकरा कोन पिबै छै दूध कहलिए कि जे दूध पिबै छै ओकरा गाइके कहलखिन गाइके दूध नहि पिआबिऔ हम दूध लिखि दै छी ई दूध अहाँ पिआबिऔ तऽ ओ रिस्ट्रोजेन लिखि देलखिन रऽ एक नम्मर दूध ओ तऽ ओ दूध लऽ कऽ आनिकऽ देलिए ओएह दूध पिएलकनि आओर कहलकै जे इएहसे ठीक भऽ जाएत ओ ओकरा बाद जे देलिए दूध हूँ तऽ ओहिमे बच्चाके इलाज बड़ा नमहर कहलखिन जे ठीक छै इलाज लम्बा चलै छै तऽ पाइ ओ घिचऽ लागलकै फेर हम गेलिए तऽ ओकरा दिससे नहि इलाज सही भेलै कहलिअनि तऽ डॉकटर साहेब हमरा कहलनि कि सुनू इहाँ आबू बैठलिए बैठलाके बादमे कहलकै एंँ बच्चाके एहिसे नहि हैत कहलिए तब कोना हेतै यौ तऽ कहलकै एकरा दिनमे तीन बेरके बच्चाके नहाएल करिऔ तीन बेरके बच्चाके नहाबिऔ तब ओकर बेमारी दूर होतै ताहिके कहलिए अँइ यौ डॉकटर साहेब ई जे तीन बेरके तीन महिनाके बच्चा छै आओर कहै छिए तीन बेरके नहबैले एहिमे कोना कऽ हेतै डॉकटर छलखिन हुनकर बात मानलिए हम अएलिए तऽ रास्तामे आबै छलहुँ तऽ बसपरमे आबै छलहुँ तऽ एगो एहिना मिललखिन महिसीके छलखिन ओ कहलखिन अँइ यौ अहाँ बड़ा एना दौड़ै छिए कि कारण भेल हँ हम कहलिए यौ कि कहौँ एना एना बात छै से एगो बचबाके इलाज करबाबै छिए कोन डॉकटरसे तऽ पी के दाससे पी के दास तऽ बढ़िआँ डॉकटर छिकै कहलिए हँ बढ़िआँ तऽ छथि लेकिन हमरा बच्चाके सुधार नहि यऽ तऽ नहि सुधार अछि तऽ नहि कहलकै हे एक काम करू पुरजा देखाउ तऽ तऽ पुरजा देखलखिन पुरजा देखिकऽ हमरा ओ कहै छथि हेयौ ई डॉकटर छथिन ई दूधे इएह तऽ कि बच्चाके अहाँ जान मारैए डॉकटरके दिमाग पागल छै यौ हमरा ओ कहै छै हम कहलिए नहि यौ हँ एहिसब लऽ कऽ हमरा बहुत परेशानी भेल